गाय कुत्रो माजर पोपट अशे कांय तरेचीं जनावरां पाळीव आसतात आनी लोक तांकां पोसतात म्हाका तें करप आवडना आतां कुत्रो धरशी जाल्यार तो घरभर भोंवता आनी आपली ल्हंव झडयता केन्ना केन्ना तो कितलोय ताका शिकयलो जाल्यार तो घरांत घाण करता माजराचेंय तशेंच माजर सगळे कडेन आपली ल्हंव उडयता झडयता आनी तें खाटीर वचून न्हिदता आपल्याक जाय थंय वचून बसता मेजार चडटा तें आमकां जेव जेवता थंय बी त्रास जाता कसो दिसता आतां गाय पोसतलो जाल्यार गायेक तशी ताची सगळी वेवस्था करूंक जाय तिका रावपाक जागो गोठो टायप मागीर ताका चारो हाडप गवत हाडप पेंड घालप हें खूब तरेचें कितें कितें आसा गाय आसली जाल्यार तिचें दूद काडटलो जाल्यार तें काडपाचें सो हें जमपाक जाय मनशाक बेठेंच पाळ्ळें आनी ताची जर केर घेतलें ना जाल्यार कांय फायदो ना आमकां जनावरां बद्दल आवड आसपाक जाय ताची सेवा करपाक जाय गायेक न्हाणोवंक जाय कुत्र्याक न्हाणोवंक जाय कुत्र्याक किट्ट्यो बी म्हूण पडटा त्यो काडपाक जमपाक जाय आमी तें काम केन्ना केलेंच ना आनी करूंक शकतलें कांय खबर ना सो त्या खातीर म्हाका जनावर पाळपाक आवडना